अगरि असांखे कोई बि समाचारु मिले थो प्रिंट मीडिया द्वारा त उहो हमेशह सही हूंदो आ छो की अगरि प्रिंट मीडिया आहे त कोई बि शइ ईअं लिखियलु आहे उहा ग़लति न हूंदी अगरि कोई पत्र असांखे मिले थो त उहो पत्र बि सही हूंदो आहे पत्रिका में बि सही लिखियलु हूंदो आहे ऐं जीअं समाचारु चैनल हूंदा आहिनि टीवीअ में आजतक थी वियो भारत न्यूज़ थी वियो त उन ई जेकी बि ख़बर असांखे मिलंदी आहे जेको बि समाचारु असांखे ॾेखारींदो आहे त उहो सभु सही हूंदो आहे लेकिन असांखे कंहिंमहिल कंहिंमहिल असांखे अगरि कोई ख़बर सोशल मीडिया जे द्वारा प्राप्त थिए ती पई त ज़रूरी कोन्हे की हर वक़्त ते सोशल मीडिया असांखे सही खबर डे कॾहिं कॾहिं सोशल मीडिया जीअं वॉट्सप ते कोई ख़बर आई या फेसबुक ते ख़बर आई त उहा हर दम सही न हूंदी आहे अधिकतर सही हूंदी आहे या कुझु ग़लति बि हूंदी आहे त असांखे अगरि ज़्यादा मां अगरि कंहिं शइ ते भरोसो कंदी आहियां वधीक त उहा समाचार चैनुलनि ते ज़्यादा भरोसो कंदी आहियां